سب سے پہلے باورچی خانوں میں ہم چوہوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے جو بھی برتن جو بھی اشیا کچن کی ہے اسے بہت سنبھال کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہ انہیں گندہ نہ کر سکیں اور اس کے لیے جو ہے ہم بہت سی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں جس سے چوہے نہ آئیں اور باورچی خانوں میں ہم دواؤں کا استعمال اس لیے کم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہو سکتی ہے عام طور سے اس طرح کی دوائیں زہریلی ہوتی ہیں تو وہ کھانا وہاں پہ کھانا پکتا ہے تو اسے کھانے کو متاثر کر سکتی ہیں انسان کی صحت خراب ہو سکتی ہے اس لیے ہم زیادہ تر اکثر باورچی خانوں میں چوہے دانی کے استعمال کرتے ہیں اور چوہوں کو پکڑتے ہیں پھر اس کو باہر پھینک دیتے ہیں اور بیت الخلا میں عام طور سے ہم اسپرے وغیرہ جو اس طرح کی دوائیں آتی ہیں اس کو مار دیتے ہیں جس سے چوہے جو ہے کیا نام ہے بیت الخلا میں نہیں آتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم باتھ روم وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں